भारत का सब से लोकप्रिय प्रसिद्ध खेल है वो है जो कि होकी है और इसी के साथ भारत में ख्रिकेट भी बहुत खेला जाता है और हॉकी भारत का राज्य भारत का राष्ट्रीय श्रेय खेल है और भारत में और भी खेल खेले जाते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तरीय राज्य स्तरीय और ज़िला स्तरीय पर भी होते हैं और हमारे भारत मे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी में भी है और साथ ही यह किरकेट में भी है इसी के साथ साथ अगर अब बात की जाए कि जो हमारे जो एथेलिटस थे जिस जिन्होंने भारतीय नेशनल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज किया है दूती चन्द सब से तेज़ भारतीय महिला है जो कि धावक मे हैं जो सब से तेज़ धावक हैं वही नीरज चौपड़ा हैं जो कि भाला फेंकने मे राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है और ऐसी इसी प्रकार भारत मे हॉकी भी काफ़ी प्रिय खेल है और इसी क्रिकेट भी काफ़ी प्रिय खेल है